حیدرآباد ضلعے میں اہم سرد گرمیاں اختیارات یہ ہے کہ پارک بھی بہت زیادہ ہیں سنیما ہال بھی ہے ہمارے گھر کے پاس میں ہمارے گھر کے پاس میں ہُدیٰ پارک ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ بہت شوق سے آتے ہیں اور یہ اِس پارک کو دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی اپنی ہریالی میں بیٹھ کر اپنی تھکان کو دور کرتے ہیں اِسی طرح یہاں پر میدان بھی ہے جہاں پر ہاکی کھیلا جاتا ہے ہاکی گراؤنڈ بھی موجود ہے ہاکی گراؤنڈ بھی بہت شوق سے لوگ آ کر کھیلتے ہیں اور اپنا جوش جتنا بھی ہے وہ اپنا جوش دکھاتے ہیں اور ہاکی کو بہت اچھا دلچسپی سے کھیلتے ہیں اور یہاں پر سنیما ہال بھی موجود ہے سنیما ہال بھی بہت سارے ہیں ہمارے آس پاس کے گھروں گھروں کے قریب میں سنیما ہال تو نہیں رہتا مگر دور دور پر رہتا ہے وہاں ہم جاتے ہیں اور سنیما دیکھتے ہیں بعض جگہ تو جیسے کہ ہاکی ہے اور پارک وغیرہ ہے وہاں پر بعض جگہ ٹکٹ رہتی ہے اور بعض جگہ بغیر ٹکٹ کے داخلے ہو جاتا ہے اِسی میں ہم و ہمارا جو بھی دل میں جو بھی ہمارے جذبہ رہتا ہے وہ جذبے سے ہم پارک میں کھیل کود کا ہمارا دلجوئی کرتے ہیں ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں اِس سے ہمارا دل بہل جاتا ہے اِسی طرح ہمیں باہر گھومنے کا بھی اچھا دکھتا ہے تا کہ ہمیں وہاں گھومنے کا موقع ملتا ہے